सेरसेयाव आसिथाखा औ आसिथाखा आजिखालिथ' बेबायदिनो फानखाजोब्बाय ना गासिबो दामा बेबायदिनोसै सरकारा जेरै सोलिदों बेबादिसो सोलिनांगोन्ना गासिबो गासिबो आजिखालि दामानो बाराय जोबाय आसिथाखायाथ' जाखागोन आजिखालि बेबायदिखौ फानाबानो उफाय गैया ना बेबायदिखौ फानखानांगोन उफाय गैया बायग्रायाबो बायनानै जाखानांगोन सिनिया सिनियाबो फनसाच थाखा

आजिखालि दा

दामा बाराय जोबबायबा बोथोरखौलाय नुआखै आजिखालि बोथोरा गासिबो दामानो बाराय जोबबाय जेबो मोनसेबो जिनिस बायनो हाला उफाय गैयाना बिदिनो फानाबाबो उफाय गैया बिदि खालामाबानो फानथारनांगोन बेबायदिनो सिनि फनसाच थाखा दालि आसि थाखा खमथ' खालामनो हानाय नङा दखानदारफ्रा जेरै सोलिदों बेबायदिथ' सोलिनांगोन खमायनोथ' हाया ना हारसिंयै आलु आथ ट्रिसथाखा के जि आलुआबो ट्रिस थाखा के जि गासिबो बाजारानो ट्रिस थाखाबा ट्रिस थाखाखौनो फान्नांगोन उफाय गैया संसारनि मानसिया जेरै सोलिदों बेबायदि सोलिनांगोन दखानदारफ्रा जेरै सोलिदों फायखारिफ्रा जेरै सोलिदों बेबायदिनो सोलिनांगोन हारसिंथ' फाननो हायाना जेरै दखानदारफ्रा गासिबो ट्रिस थाखा फाननांगोनना संख्रियाथ' बिसथाखा औ संख्रियाबो बिस थाखा फनद्र' बिसथाखा नङाबा मोनला संख्रिखौबो खम खालामजानाय नङानदां गासिबो रेतयैनो दंखाजोबो आजिखालिथ' खम खालामाना रावबो खम खालाम बर'नि दखानखौलाय मोनथिखागौना मानसिफ्रा बर'नि दखाना माबादि बर'या जेखौनो बुंबाय बेखौनो होखायो खमाय खाया जेखुनु बिदिनोखा गासिबो जेरै रेतयै फानदों बेबायदिनो फानदों उफाय नों आंनाव लाङाबा दस्रायावबो बायनो हागोन दस्रायाबो बेबायदि